छात्र नियमित रूपसँ इसकुल नहि आबैके कएकटा कारण छै ई कारण हमसब जे छै से चूँकि इसकुलमे शिक्षक छी आओर प्रायः एहिसँ जे छै से अनुभव जे चाही से रहै एकटा तऽ सरकारी इसकुलमे जे छात्रके एडमिशन होइ छै ओकर जे अभिभावक ओ निश्चित रूपसँ ओहिमे फिफ्टी परसेन्ट अभिभावकके मानसिकता भऽ जाइ छनि जे सरकारी इसकुलमे पढ़ाइ नहि होइ छै तऽ बच्चाके नामाङ्कन कऽ देलिए ओहिमेसँ छै कि सरकारके जाहिमे राशि एतऽ ओ हम अपन ली आओर ओतऽ जे छै से इएह प्रक्रियामे ओ बच्चा जे छै इसकुल नहि भेजै छथिन या बच्चा जे छै सत्सङ्गमे ओ इसकुल नहि आबै छै दोसर अथी छै कारण कि असमय गाँवमे एकटा प्रचलन भऽ गेल छै या सब जगह शहरोमे जे ट्यूशन जे पढ़तै बच्चा वएह जे छै से सक्सेस करतै तऽ चालीस मिनटके ट्यूशनके लिए ओ अपन सम्पूर्ण समय जे छै से बर्बाद कऽ दै छै जहाँ विद्यालयमे ओकरा छओ घण्टा छओटा अनुभवी टीचर छओ विषयके जे छै से पढ़ैतै ओहिके लेल ओ समय नहि दै छै या फुरसतके लेल या अपन जे छै दोसर दोसर काजमे अपन निपुण रहैके लेल

दू टा कारण जे छै से ई छै तेसर कारण छै जे किछु शिक्षक सरकारी इसकुलमे बहाल तऽ भऽ जाइ छथिन लेकिन ओ अपन जे छै से शिक्षा दैके जे हुनकर उद्देश्य छनि ओ उद्देश्यके पूर्तिके अतिरिक्त ओ कार्यालय जहाँ तहाँ घुमनाइ सरकारी ऑफिसरके सङ्गे सेटिङ्ग गाँवके अभिभावकके सङ्गे सेटिङ्ग आओर आप विभिन्न विभिन्न्न कार्यमे जे छै से ओ लागल रहै छथिन आओर हुनका पढ़बैमे कोनो रुचि नहि रहै छै तऽ ईसब जे कारण छै जाहि कारण बच्चा तऽ विद्यालय आबै छै आओर विद्यालयके शेड्यूलके हिसाबसे अगर जे छै से काज होइ छै तऽ ओ टीचर ओकरा किछु विद्यालयमे ओकरा जे छै पढ़बै नहि छथिन पढ़बै नहि छथिन तऽ ओ शुरूमे अएलै बादमे दशमी बारहमीमे जे छै से इसकुल छोड़ि दै छै तऽ कएकटा फैक्टर छै जाहि कारण बच्चा जे छै से इसकुलसँ जे छै से अलग रहै छै आओर सङ्गे सबसँ बेसी महत्वपूर्ण फैक्टर छै शिक्षा विभागके प्रशासन आओर दोसर सरकार हमर सबके स्पष्ट माननाइ अछि जे सरकार खुद नहि चाहै छै जे गरीबके बच्चा इसकुलमे पढ़ै आओर शिक्षा प्रशासन खुद नहि चाहै छै जे मने गुणवत्तामे सुधार कोना हेतै से नहि एकटा डाटा परत सबटा जे चाही से ओ लिखकऽ भेज दै छै आओर सरकारो सन्तुष्ट भऽ जाइ छै आओर ऑफिसरो सन्तुष्ट भऽ जाइ छै आओर ओहिमे जे मानि लेल जाउ बीच बिचाववला जे शिक्षक होइ छथिन या मानि लेल जाउ एहन लोक होइ छथिन ओहो सन्तुष्ट रहै छथिन आओरजे पढ़बैवला शिक्षक छथिन हुनका जे छै से कहिओसँ सहयोग नहि भेटै छै ओहि इसकुलमे आओर हुनका जे छनि से स्पष्ट रूपसँ ई बुझि लिऔ जे जे टीचर पढ़बै छथिन हुनका ओहन जे शिक्षक ओकरा बुड़बक बुझै छथिन